ना हमनायाव माखासे मुवाफोर जायखौहाय नांगौ जायो बे मुवा बेसादफोरखौ माखासे सुबुंफोरा मिथियाबो जानो हागौ जेरैहाय गोदोनि सुबुंफोरा गोदोनि दिनाव सेन ख'खा सेरेन सुलि जं बायदिसिना मुवा बेसादखौ बाहायनानै नाखौ हमोमोन बे मुवा बेसादफोरखौ औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरनि अनगायैबो गोदान गोदान मुवा बेसाद बाहायनानै हमनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय आयजो सुबंफोरा जेखाय खबायखौ लानानै ना गुरनानै ना हमनायखौ नुनो मोनो बे जेखाय खबायखौ औवाजोंनो जेखाय खबायखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो नाथाय हौवा मानसि सुबुंफोरा ना हमनाय एबा ना लायनो थांनायफोराव जे मुसारि बायदि मैया मुवा बेसादफोरखौ बाहायो जेरै जे जेआ थ' माखासे जेनि गाहायाव गुलि थायो बेखौहाय आखायजों सारनाय जायो जेखौहाय आरो मुसारि मुसारिखौहाय दैयाव ज' लोगो नांनानै मानसिफोरा नाखौहाय बोनाय जायो आरो आरो फासि दङ फासिखौ दैआवहाय गोलाव जेरैबो दैनि गेजेराव साथिङो दै एबा बिलोफोरावहाय जाय जायगायाव ना लायो बे जायगाफोराव साथिंनानै दैनि ओरैबो ओरैबो फारनैथिंजायबो मानसि थानानै नाफोरखौ होसोनाय जायो जेनेबा नाफोरा खारदिंनानै बे मुसारियाव नांथाहैयो बे फासिफोराबो अनेक रोखोमनि दं गिदिर फिसा ना फिसाफोरनि थाखाय बायस फासि सब्बिस फासि बायदि रोखोमनि नानि थाखाय गिदिर फिसा नाफोरनि थाखाय गिदिर फिसा फासिफोरा थायो आरो बेफोर जिनिसफोरजोंनो बेफोर मुवा बेसादफोरजोंनो नाफोरखौ सुबुंफोरा हमनो थाखाय नाजायो नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौ बाहायनाय जायामोन गोदोनि सुबुंफोरा खालि बे औवाजों बानायनाय खख्ला सेरेन सेन जं बायदिफोरखौनो लानानै नाखौ हमनानै लायोमोन